آپ کس موسم میں سفر کرنا پسند کریں گے اور کیوں میں زیادہ تر نارمل موسم میں سفر کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ نارمل موسم میں نہ سردی کی جھنجھٹ نہ گرمی کی جھنجھٹ ہوتی آرام سے آدمی سفر کر سکتا ہے اور منزل تک پہنچ سکتا ہے کوئی پریشانی نہ کھانے کی نہ پانی پینے کی ٹینشن نہیں ہوتی